جی ہاں میرے خیال سے میں حکومت کے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنی چاہیے اور مزید فنڈس جاری کرنی چاہیے کھیل میں صرف نوجوانوں کی جسمانی صحت اور فٹس فٹنیس کو بہتر کا بنانے بناتے ہیں بلکہ ان میں نظم و اور ضبط ٹیم ورک کیا قیادت اور اعتماد جیسے خوبیاں بھی بتایا کرتے ہیں اگر ہمارے ملک میں کھیلوں کو سنجیدگی سے لیا جائے تو ہم عالمی سطح پر بھی شاندار کارگرردی دکھا سکتے ہیں اگر مجھ میں مو عجب مجھ کو موقع ملے تو میں میں درجہ ذیل اقدامات کروں گا گاؤں اور قصبوں میں بنیادی ڈھانچے کی فراہمی بہت سے باصلاحیت کھلاڑی یہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سہولیات کی کمی کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں کھیلوں کی تربیت لازمی کروں گا کروں گا تعلیمی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی پرز زور دوں گا تاکہ بچے صلاحیت نکھرے بچوں کی صلاحیت نکھرے اور کم عمری میں بھی کسی کھیل میں مہارت حاصل کریں پیشہ ور کوچز اور ٹرینڈز کی فراہمی کروں گا تجربہ کار کوچز کی مدد سے کھلاڑیوں کی عالمی معیارات کی تربیت دینا ضروری ہے تاکہ وہ بین الاقوامی مقابلوں میں بہترین کارکردگی دکھا سکیں